हमसभ गेंदाके फूल रोपै छियै तऽ गेंदामे जहन फूल भेल तऽ ओकरा पैघ होइ लए दै छियै जहन पूरा जे सूखि जाइ छै तऽ ओहिमे सॅं बीचमे सॅं निकालिक फेंक देलहुँ ओ ख़राब रहै छै कटलाहा जे रहै छै ओकरा राखि लै छियै तकर बाद जाके ओकरा माटि कोड़िक तहन माटिमे पूरा दए देलहुँ ऊपरसे पानि दए कऽ तकर बाद खर दए कऽ ओकरा झाँपि दै छियै तकर बाद दश पंद्रह दिनका बाद ओ कनि कनि ओकरि जाइ छै ओकरि जाइ छै तहन फेर कनिटा पैघ भेल गाछ तहन फेर ओकरा उखाड़िकऽ पानि दए कऽ फेर उखाड़ि लै छियै तहन दोसर ठाम रोपि देलहुँ तहन ओहिमे पानि दैत रहलियै डेली तहन ओ गाछ पैघ भए जाइ छै पैघ भए जाइ छै तकर बाद ओकर मुड़ि खोंटिक फेंक दै छियै तहन फेर जे पैघ होइ छै तहन ओहिमे फूल भेल बढ़िआँ फूल बड़का बड़का फूल होइ छै तहन हमसभ फूलकें तोड़िक भगवानके चढ़ाबै छियै पूजा करै छी भगवतीक ओहिसॅं